हाँ पहले के ज़माने में कुएँ से पानी निकालने के लिए रस्सी और गिरनी का प्रयोग किया जाता था पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधते थे रस्सी में और उसके बाद डालते थे फिर जब पानी भड़ जाए तो फ़िर उसको रस्सा को गिरनी ऐसे खींचते थे तो गोल गोल वो घिरनी गिरनी जो रहता था वो घूमता था तो उससे पानी ऊपर के तरफ खिंचाव होता था रस्सी तो पानी भी ऊपर आता था एक बार दो बार अब तो अब तो हाँ अब तो नया वो आ गया है मसीन समरसेबुल जो कि अब समरसेबुल को कुएँ के अंदर डाल कर आ बटन से अब हम पानी निकाल लेते हैं बट बटन और अपने घर के आगे जो गर्डेन लगा रखा है उसमें पानी भी दे देते हैं उसकी सिंचाई भी कर देते हैं कुएँ की पानी से फूलों में पानी भी दे देते हैं सिंचाई भी कर देते हैं और घर के पीछे गर्डेन लगाया है जैसे कि धनियाँ लहसुन टमाटर कि खेती की है थोड़ा ओड़ा थोड़ा सा उसमें भी हम पाइप द्वारा समरसेबुल का बटन आन करके और पानी दे लेते हैं फूलों में ग फूलों में फिर गाड़ी गाड़ी हो या गाड़ी को धोने के लिए भी बटन आन करके गाड़ी कि ढुलाई हो जाती है जैसे घर के आगे साइड में गाय भैंस भी घर में है तो उसको भी ढुलाई के लिए समरसेबुल चला देते हैं और हम पानी दे देते ऐसे ढुलाई कर देते हैं गाय भैंस कि या घर आँगन का ढुलाई करना हो तो भी पाइप लगा कर और समरसेबुल का बटन आन करके ढुलाई कर देते हैं इसलिए अब पहले से ज़्यादा सुविधा हो गया है और कुएँ से अब पानी निकालने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है